गाँव में यदि किसी को साँप काट लिया तो उसे नीम का पत्ता खिलाते है पहले चेक करने के लिए साँप काटा है कि नहीं उसके बाद उसे झाड़ फूक के लिए ले जाते हैं जिससे कि शायद ही वो बच सकता है हमको यह नहीं करना चाहिए हमको अ किसी को साँप काट रहा है तो हमको पहले अगर उसको पैर में साँप काटा है तो हमको उसको पैर के जहाँ काटा है उसके ऊपर थोड़ा सा तेज से बांध देना है उसके बाद जहाँ पर काटा है उस जगह को किसी चीज से काट देना है जिससे कि ब्लड निकल जाए बाहर और हमारे शरीर में पूरा उसका जहर न फैले और फिर उसको अस्पताल में ले जा के अच्छे से उसका इलाज करवाना चहिए जिससे कि उसकी जान भी बच जाएगी और वह अच्छे से ठीक भी हो सक हो जाएगा जो गाँवो में करते हैं कि साँप काटने पर ये फूक फुकाई वाला ये सब गाँव में बहुत ज़्यादा चलता है हमको इन सब में लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वालो को बताना चाहिए और इलाज करने के लिए अस्पताल में ही जाएँ क्योकि वहाँ पर आपको दवाइयों से ज़्यादा कुछ जहर की सुई भी आती है वो लगाएंगे तो आप उससे जो जहर का वो होता है साँप का जहर होता है वह कट जाता है और हमारी जान बच जाएगी